ओना तऽ बहुत कम ही भाषा हमरा आबै छै जेना कि हिन्दी आबै छै संस्कृत आबै छै जेकरामे हम बहुत कम ही फ्रेकुइंटली बात करि सकै छियै अगर अंगरेजी के बात करल जाय तऽ ओकरामे बहुत फ्रेकुइंटली बात करि सकै छियै एकर अलावा मैथिलीके क्षेत्रीय भाषा बहुत सब छै जेना कि यहाँ पर भागलपुर के बात करल जाय तऽ जे कि प्राचीनकालमे अंग परदेश के नाम सॅं जानल जाइ रहै वहाँ पर भी अंगिका भाषा बोलल जाइ छै एकर अलावा यहाँ पर भोजपुरी भाषा बहुत प्रिय छै भोजपुरी भाषामे बोलै मे तऽ कठिनाइ होइ छै लेकिन समझ जाइ छियै ओकर आलावा यहाँ पर ठेठी भाषा बोलल जाय छै अगर पूर्णिया रीजन के बात करल जाय तऽ यहाँ पर मगही भाषा और ठेठी भाषा ही डेली बोलल जाइ छै प्रयोगमे लाबल जाय छै एकर अलावा यहाँ पर बहुत ही कम भाषा बोलल जाइ छै